जोंनि हेल' जोंनि गामियाथ' दाख्लि बावैसो बेराद गाज्रिमोन दा खिन्थु दाबो गारना होदोंब्लाबो इसां प्लेन जायाखै गारिफ्रानो अबेबा खुनथेङो बाइक सालायनायफ्रा मोजां जाया अबेबा अबेबा अन्थाइबारि बायदिसिना जानानै दङ लामाया प्लेन जायाखै जोंबो गुबुन जायगायाव सिसि ब्ल'क्स होबाय जोंनि जायगायाव सिसि ब्ल'क्स होआखै आरो दैनिखौ दैया पाइपखौ लगायना होबाय होनब्लाबो मावफुङा आजि नै सय मास बारबाय दैयाबो गैया न'न' पाइप होनाया बिदि जादों आरो लामानिबो प्रब्लेम जानानै दङ जोंनियाव गारि मथर मोजां गारि फैया मोजां गिदिर गारि फैया अट' बेटारि गारिफ्रानो मोजां सालायजाया थिग बिदि जानानै दङ बबावबा खायलें खुइलें गाखोग्रा मानसिफ्राबो खस्थ' आरो गारि गुबुन लाबोआब्लाबो दिगदार थाबायनो हान्थिनो गैया सोरबा पेरालाइज बेमार दङ सोरबा बायदिसिना बेमार दङ थाबायनो हायै बेफोर लामायाव बहुद दुखु मोनगासिनो दं जोंनि मानसिफ्रा बेबायदि आरो मोजां बेबस्था खालामनानै होआखै दैनिबो प्रब्लेम लामानिबो प्रब्लेम लामाया जोंना गारि सालायनो थाखाय सारि साखा सालायनो थाखाय बेराद प्रब्लेम दङ बेबायदि इस मा खालामनो आरो गथ'फ्रालाय बाइक गोनांफ्रालाय इदिनो सिब्लालाबायो बायदिसिना खालामो उफायथ' गैया लामा एरायनो बेराद दिगदार गथ'फ्रा स्कुलाव थांब्ला कलेजाव थांब्ला फुङाव हान्थिनो हाया थाब थांनो होनब्ला थाब जाया लामानि थाखाय लामानि थाखाय प्रब्लेम माब्लाबा लेट जायो माब्लाबा मा जायो बिदिनो स्कुल बायदिसिनाफ्रा लेट जालाङो आरो थाबायनाय थांनायफ्रा थिग इदिनो जानानै दं गुबुन जायगाना जाबाय बिदिनो जोंनिया बारा जायाखै आरो बिदिनो दों दा स्कुटि गंसे सालायनोनो बेराद टाइम नांगौ बारलुनलुन बार लुन लान बिदिद्राय जानानै दङ जोंनि जायगाया बहुद प्रब्लेम जानानै दङ बेबायदिनो जोंनि माबाफ्रा बर' हारिया जेनोबा जोंनि बर' हारियालाय दालाय इलेकसन जासिगोन इलेकसन जानायाव बिदिनो गारि थांलाय फैलाय खस्थ' मोनगोन गावसोरनो गावसोरनो खस्थ' मोनगोन मेम्बारफ्रानो खस्थ' मोनगोन गामियाव माबायदि सामब्लायनो गामिनि मानसिफोरखौ माबायदि बुथुमगोन माबायदि सामब्लायगोन बिदि गावसोरनो खस्थ' मोनगोन गावसोरनो लामाखौ मोजां बानायनो होआखैब्ला दाथ' जोंनियाव समाज समाज समाजा बयजोंबो मिलायनानै थानांगौ जायो गावसोरबो समाजखौ नागिरनांगौ जायो पाब्लिकफोरखौ नागिरनो गोनां जायोना थिग बिदिनो